स्वास्थ बेहतर हो सकता है क्या है कि गाँव में अभी स्वास्थ बिगड़ने का मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि यहाँ नालियों की बहुत कमी हैं गन्दा पानी जो रोड पर बह रहा है उसके कारण मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं और गाँव में होता है पशुपालन यह जो कूड़ेदान जो होते हैं यह जगह जगह पर लोगों ने खोदे हुए हैं जिनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और गाँव में माना जाए तो आज भी किसी के पास शौचालय नहीं है ना के बराबर है जो ये लोग जो खुले में शौच कर रहे हैं इनके कारण भी काफी बीमारियाँ पैदा हुई तो मुझे लगता है कि गाँव की साफ सफाई के बारे में ध्यान देना चाहिए अगर गाँव में साफ सफाई अच्छे से होगी तो बिमारियाँ काफी कम होंगी साफ सफाई के ऊपर ही बिमारियाँ रहती हैं